नमस्ते मैम नमस्ते मैम मैम हमें प्रयागराज में हमें जमीन चाहिए एक एकड़ नहीं मैम भी रोड के किनारे मैम रोड के किनारे चाहिए मैम रोड के किनारे चाहिए मैम किस रेट में है मैम

रहने के लिए मकान बनाना है अरे मैम वहाँ मे कौनो बिजनेस करेंगे दिखाइए मैम हमको अच्छी लगेगा तो मैं ले लेगी

मैम आप कब मे आप कब मिलेगी कब मिलोगे मैम आप जी मैम तो मैम कैसे फिर मैम कैसे आएँगे सवारी ओवारी तो चलती नहीं ठीक है मैम जैसे थोड़ा लेट हो जाएगा तो चलेगा जी मैम तो मैम आप कहाँ पर मिलेंगे कहाँ पर मिलबो आप तो मैम हमारा घर तो दर्शन नगर है आपके साथ में हम चलेंगे प्रयागराज जहाँ जमीन आप बता रहे हैं हम आपके साथ चलेंगे जमीन देखने जी मैम नमस्ते मैम